मिगी इक क्वश्च्न सोआल पुच्छे दा कि ब्याह् कारज़ कि'यां होंदे न साढ़े ग्रांऽ बिच हून में तुसेंगी अपने ब्याह् दी गल्ल सनान्नी आं कि मेरी कड़माई कि'यां कि'यां होई ही ते मेरी कड़माई इं'दी मासी नै कराई कि इं'दी मासी नै आखेआ हा मेरी बूजी दी नूहें कन्नै कि उत्थै कुड़ी ऐ इक कि उसी कुड़ियै गी दिक्खनै गी जाना ते ओह् कुड़ी दिक्खनै गी आए मिगी ते एह् मेरा घरै आह्ला गे मम्मी डैडी इं'दे गे इं'दी भैन गे ते सारे जनें दिक्खनै गी गे मिगी ते इ'नें पसंद कीता ते गोदा च सगन पाया ते ते सगन पाया गोदा मेरियै च ते इ'नें सगन पाया ते भी कोई म्हीना डेढ़ ते म्हीना डेढ़ होएआ ते भी इ'नें टिपड़े मिलाये ते साढ़ा ब्याह् पक्का होई गेआ ब्याह् पक्का होई गेआ भी ब्याह् होआ साढ़ा हून जि'यां अस अपने देरै दी कड़माई करने गी गे ते अस कुड़ी दिक्खने गी गे जि'यां में गेई ते मेरे घरै आह्ला गेआ ते मेरी मासी सस्स गेई ते मेरी सस्स गेई गे अस ते उ'नें कोल्ड़ ड्रिंक बगैरा पानी सबकिश साढ़े अग्गें लेई औंदा खाद्धा पीता ते उ'नें रुट्टी बी लेआई ते उस रुट्टी बी खाद्धी ते भी असें भई कुड़ी नै गल्ल बात कीती कि किन्नी पढ़ै नी तू किन्नी नेईं ते केह् कम्म करनी केह् नेईं ते उ'न्ने असेंगी सनाया कि में बाह्रमीं पढ़ी दी ते कपड़े बी अ'ऊं सीन्नी असें मन्नी लेआ कि भई ठीक ऐ ते कड़माई होई ते भी अस घर उठी आए ते भी भई ओह्दे बी टिप्पड़े मिलाए ओह्दे बी शैल मिलियै ते भी ओह्दी बी रिंग सेरेमनी कराई भी रिंग सेरेमनी कराई रिंग सेरेमनी होई जेल्लै ते भी अस रिंग सेरेमनी च गे नुहाड़े ते रिंग सेरेमनी होई ते भी आई गे ते इक साल दे बाद नुहाड़ा ब्याह् होई गेआ ते भी इं'दे चाचा हुंदी डैत्थ ते भी इं'दे चाचा हुंदी डैत्थ होई ते भी असें इक साल इं'दा ब्याह् नेईं कराना हा भी इं'दे इक साल दे बाद ब्याह् बनाया ब्याह् होई गेआ ते हून लाड़ी घरै गी लेई औगे ते भी मेरे भ्राऽ दा ब्याह् जुड़ी गेआ ते भी अस उत्थै गे उठी उत्थै कुड़ी दिक्खने गी ते अस गे कुड़ी दिक्खने गी ते उ'नें असेंगी कुड़ी दिक्खने गी गे ते कुड़ी पसंद आई ते कुड़ी गी पुच्छेआ कि किन्नी पढ़ी दी तू किन्नी नेईं ते केह् कम्म करनी ते कुड़ी पसंद उठी आई असेंगी ते ते उ'नें रुट्टी बनाई दी ही ते कोल्ड ड्रिंक बगैरा लेआई ते चाह् जूस बगैरा लेआया ते ओह् पीता ते दो मिंट बैठे ते गप्पां मारियां ते हस्से खेढे अस ते उठी आए अपने घरै गी घर आए अस अपने घर असें सलाह् गिनतरी कीती ते घरै आह्ले सारे मन्नी गे ते दोनों दोनों धड़े मन्नी गे की ते कुड़ी आह्ले बी मन्नी गे कि सौह्रिये ते घरे आह्ले बी मन्नी गे कि भई सारे जनें ते बड्डे बड्डे लग्गे आखना कि ठीक ऐ भई रिश्ता मंजूर होई गेआ ते रिश्ता होआ ते भी ब्याह् जुड़ी गेआ ते भी अपने ब्याह् जुड़ी गेआ भी ते दो म्हीने टिपड़े मिलाये असें ते भी भई ब्याह् जुड़ी गेआ ते ब्याह् पर असें कपड़े खरीदे सबकिश लैता लैंह्गे साड़ियां लाड़ियै ताईं लैते ते बन्धे लैते ते ब्याह् होएआ जेल्लै ते लाड़ी बी शैल उठी आई अपने घर ते हस्सा खेढ़ा दी तुसेंगी पता लाड़ियें गी दाज़ लोक शैल दिंदे नेईं दिंदे जेह्ड़े गरीब होन उ'नें कुत्थूं देना ते जेह्ड़े भी अमीर होन ओह् देई ओड़दे जेह्ड़े उच्ची पोस्ट आह्ले मुड़े होंदे ते ओह् बचैरे गड्डी मंगदे ते अस गरीब बंदे नेईं मन्नी सकने ते साढ़ी फुरस्त नेईं होंदे इन्नी गरीब ते ओह् साढ़े डोगरें बिच अस दाज़ दिन्ने ते बन्धे बगैरा इन्ने नेईं देना होंदे ते दाज बी इन्ना नेईं देना होंदा केईं बचैरे इ'यां करदे मीह्ने मारदे ते केईं बचैरे ठीक मन्नी ओड़दे ते केईं बचैरे आखदे ठीक ऐ असें खाल्ली कुड़ी चाहिदी ते केईं छड़े दाजै दे भुक्खे होंदे ते केईं आखदे असें छड़ी कुड़ी चाहिदी ते कुड़ी देई ओड़ो असें ई केईं छड़े दाज मंगदे न